त' खायफा समाव जों नुनो मोनो मोननो गोनां सुबुङा मोना आरो जाय मोननो नाङा सुबुंफोरासो मोनो जेरै एक्जाम्पोल होयो बिदिन्थि महरै जायहा गैया जायहा जेबो गैया बिथांमोना सोरकारनिफ्राय जेबो मददबो मोना आरो जायहा दङ बिसोरहा एसे मा बुङो ब्राइब होनानैब्लाबो बे सरकारि अनसुंथाइफोरखौ बोख'ना लायो बा सेख'ना लायो जाय मोननांगौ बे मोना जाय मोननांङा बेसो मोनो त' बे मोजां आखल नङा जायनि थाखाय बेयावनो गैयिया गैयानो थालाङो एसेबो दावगालां दावगालांनो हाया आरो जाय दावगाखानाय जाय माने थाखानाय जाय गोनांखा बिसोरहासो उल्थानो बांलाङो लामा सामानि बेलायावबो बुंनो हायो जायहा एसे खुगा गैया बुंनो हाया बिसोरनि लामाया दासिमबो हाब्रुआवनो दङ आरो बुंनाय लोगो लोगोनो जाय बुंगोन जाय बिसोरनि बेरेखायै बुंगोन बिसोरनो जेबो होनांगौखौ बिसोरो माबाया साना उल्थानो बिसोरो नारसिनोसो त' बेनिखायनो बुङो एसे नायनांगौ सोर मोन्दों सोर मोना सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बेखौबो जों गाव गावनो नायनांगौ अब्लासो मा सबबो समानै दावगालांगोन